اتر پردیش میں سبھی مذاہب کی پیروی کی جاتی ہے جیسے ہندو مت اسلام عیسیٰ عیسائیت بدھ مت ہر کسی کی ہمارے یہاں ہم ہر جگہ کی ایک الگ ہی پہچان ہے ہم ہمارے ملک میں ہر کسی کو اپنا اپنا مذہب ماننے کی پوری آزادی ہے ہمارے یہاں کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ اپنے مذہب کو ماننے کی یا پھر کسی بھی مذہب کو منوانے کی جو جس مذہب کو چاہے اپنا سکتا ہے یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے